अरिड़हीं नवम्बर उणिवीह सौ सतरि पंजवीह सैप्टेम्बर उणिवीह सौ पंजानवे पहिरीं अक्टोबर उणिवीह सौ सतानवे पहिरीं जनवरी ॿ हज़ार टेवीह